हैलो जय झूलेलाल भईया भईया मुंहिंजे वटि न पेमेंट कैश में ई आहे तव्हां कैश पेमेंट वठंदा आहियो अच्छा ऑनलाइन त मुंहिंजे वटि आहे न भईया छो की त न मुंहिंजे वटि कैश ई आहिनि पैसा ऑनलाइन मुंहिंजे में आहे न मोबाइल में और मुंहिंजे वटि न पंज सौ जी नोट आहे त तव्हां वटि चेंज मिली वेंदो न मुंहिंजे वटि चेंज न आहिनि न भईया त हिकिड़ी पंज सौ जी नोट आहे मूंखे तव्हांजो जेको किरायो थियो आहे टे सौ उणिवंजाह हू कटे वठो और बाक़ी जा मूंखे पैसा चेंज कराइ ॾियो न त भईया चेंज कोन्हनि न मूं वटि मूंखे मां किथो आणिया मुंहिंजे वटि हिकिड़ी पंज सौ जी नोट आहे तव्हां किथा कराइ ॾियो ॾिसी वठो सौ उणिवंजाहु रुपिया तव्हांजो किरायो थियो आहे त कटे वठो और ॿिया जेके पैसा बचन था चेंज कराइ मूंखे ॾेई रखो तव्हां ॾिसो तव्हां वटि हूंदव भईया कैश त तव्हांखे रखणु खपे न भईया चेंज त तव्हांखे रखणु खपे न न त हिकु कमु कयो किथा ॾिसी वठो छो की त मुंहिंजे वटि हिकिड़ी पंज सौ जी नोट आहे मुंहिंजे वटि पैसा आहिनि न कैश चेंज न आहिनि मुंहिंजे वटि भईया तव्हां ॾिसी वठो तव्हां कंहिंखां कराइ वठो न त तव्हां वटि त रखण खपनि न चेंज भईया कोई कस्टमर अचे थो त तव्हांखे चेंज रखण ज़रूरी आहे न तव्हां ॾिसी वठो अॻल बॻल मां पुछी वठो मां किथां कराईंदमि भईया तव्हां ई कराइ ॾियो न तव्हां पुछी वठो किथां थींदो हुजेव त न भईया मुंहिंजे वटि न आहिनि हिकिड़ी पंज सौ जी नोट वची आहे मुंहिंजे वटि ऑनलाइन पेमेंट न आहे न मुंहिंजे में पेटीएम न आहे ऑनलाइन पेमेंट न थी पवंदी न कैश ई आहिनि भईया मुंहिंजे वटि कोन्हनि पैसा ठीकु आहे तव्हां पुछी वठो साम्हूं वारे हिकु दुकानदार खां पुछी वठो हुन खां चेंज कराइ ॾियो ठीकु आहे